गोदान फालांगि जागायजेन्नायजों लोब्बा थानाय माखासे नेमखान्थिफोरनि सोमोन्दै आं बुंनो सानो मानोना जेरै ब्रइलार ब्रइलारनि जोङो फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो ब्रइलार फालांगि खालामनो थाखाय जोङो गिबियावनो गिबियावनो जोङो गुदि रांनि गोनांथि दं होन्नानै सानो मानो होनोब्ला ब्रइलारनि फालांगिरि खालामनो थाखाय जोङो गिबियावनो ब्रइलारनि सुबिदाबादि सुबिदा बायदियै जोङो हाखौ गोजौ खोनो खोनांगौ खोनांगौ हा गोजौ खोखांनायनि उनाव जोङो बिनि सुबिदा बादियै बार नायै बायदि जोङो न' लुनांगौ न' आरो बिनि जों साइद साइद न' लुनांगौ आरो जोङो ब्रइलार एबा गावजोंगाव नांजाबा जासे थांलाय फैलाय सुबिदा सुबिदा जानाय बायदि जोङो बिसोरनि थाग्रा खुलिखौ थि रोखोमै खालामनानै माने जानायनिफ्राय दै लोंनायनिफ्राय जोङो जगारखौ होनांगौ जेरै मोनायाव मोनायाव जोङो थान्दा बोथोराव जाहथे दाउफोरा माने बइलारफोरा आद्रि जाया बेबायदिनो जोङो लाइट लाइट होनांगौ मोनायाव आरो गोलोम बोथोराव जोङो बार हाबनायबायदि एसे सुबिदा लान्दां खालि जायगाखौ जोङो बेरायाव होनो होनांगौ आरो ब्रइलारफोरखौ जों ब्रइलारफोरनि खिफोरखौ जोङो फुङाव सामफ्रामबो फुङाव खनसे खनसेयै जोङो खिफोरखौ जोङो गारनानै साफा खालामनांगौ जाहाथे बे खिफोरा मैला गाज्रि गेस जानानै दाउफोरखौ बुथारा एबा बेमार खालामा बेबायदिनो जोङो ब्रइलारनि फारामखौ एबा फालांगिखौ जोङो खालामनो हायो जेरै ब्रइलाफोरखौ जोङो फिसा फिसायावनो जोङो टिका एबा थैयैनि बेराम जायिनि जोङो गिबियावनो थुनानै लाग्रोनाय जायो बेनिफ्राय जोङो थाखुलियाव दोन्नानै फेदेरनो हायो